دہلی میں تعلیمی نظام کے مسائل کے وجوہات کئی ہیں ان میں سب اہم معاملہ اور مسئلہ برادریوں کی تعلیم تک رسائی کا ہے یہ معمولاً تا معاشرتی تنازعات فائیننس کی کمی اور معیشتی مسائل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے نپٹنے کے لیے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے دہلی حکومت نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں جیسے تعلیمی بوڈس کے زیر اہتمام اسکولوں کی تعمیراتی اور مواد فراہم کی اصطلا اصلاحات یعنی اس بوڈ کے تحت ان کو ایک کامن اور ایک عام مواد فراہم کیا جاتا ہے جس کے تحت ہر جگہ وہی پڑھائی کی پڑھائی جاتی ہے علاوہ ازیں سرکاری اور غیر سرکاری شعبوں میں مزید سرمایہ کاری بھی کی جا رہی ہے اور ان کو فائیننس کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو بہترین تعلیمی سرگرمیاں فراہم کی جا سکیں اور ان کے اندر پڑھائی کی دلچسپی اور شوق پیدا کی جا سکے